हेलो गणेशचन्द्र लाइब्रेरी सॅं बाजि रहल छी अहाँकेँ कोनो बुक परचेज करैके यऽ लै के यऽ एतऽ तऽ एतऽ हर तरहकेँ किताब छै अहाँ हमरा बता दिअ अहाँकेँ कोन किताब केहन तरहकेँ किताब चाही जेनाकि जेनाकि अहाँ इतिहास भुगोल या फेर लिटरेचर के किताब साहित्यके किताब जे भी किताब अहाँकेँ चाही अहाँ ओहि बारेमे बताबु गृहविज्ञानके किताब अच्छा हँ तऽ ओ हमर लाइब्रेरी मे अहाँकेॅं भेट जायत अहाँ मतलब कोनो नाम छै किताबके अगर हम ओकरा ताकब हम अपन लाइब्रेरी मे अगर ओहि नामके किताब हेतै तऽ अहाँकेँ हम ओ बतायब तऽ कोनो एहन नाम बताबु नाम छै जेनाकि एकटा छै कि हँ जेना किताबके नाम दू तीन चारि पाँचटा किताबके नाम बताबै छी जेनाकि एकटा किताबके नाम छै कि घरको कैसे सुसज्जित करे ओकर बाद एकटा किताब छै कि घरके साफ सफाइ आ खानाके बारेमे छै तऽ अहाँकेँ कोन चीजकेँ चाही खानाके चाही कि घर केना साफ सुथड़ा सुसज्जित राखल जाए ओहन चाही किताब खानाके बारेमे अच्छा तऽ अहाँकेॅं अहाँ आबि जाउ लाइब्रेरी आ आठ बजे भोरसँ लए कऽ हमरा सभकेँ आठ बजे साँझ तक खुलल रहै छै अहाँकेँ लाइब्रेरी मे बैसकऽ पढ़ैके यऽ या फेर अहाँकेँ लाइब्रेरी से किताब घर लए जाएके यऽ

हँ अच्छा तऽ अहाँ जे छै से अगर अहाँ लाइब्रेरी मे बैसकऽ पढ़ै लए चाहै छी तऽ अहाँकेॅं अहाँ कखनो आठ बजेसँ लए कऽ सात बजे तक अहाँ जे छै से पचास रुपआ दए देबै पर डेके हिसाब से जेनाकि आइ अहाँ स्टार्ट केलिऐ पढ़ऽ तऽ अहाँ पचास रुपआ दए देबै तीन दिन तक अहाँ किताब पढ़ि सकै छी ओकरा लाइब्रेरी के अन्दर बैसकऽ अगर अहाँ घर लए जाए लए चाहै छी तऽ अहाँ जेना किताबके दाम अगर मानि लिअ तीन सए रुपआ छै तऽ अहॉं लग ओकर जे छै से दश परसेन्ट दए कऽ अहाँ ओकरा लए जा सकै छी अहाँ पन्द्रह दिन तक राखि सकै छी अहाँ आरामसँ पढ़ि सकै छी ओकर बाद पन्द्रह दिनके बाद अहाँ सब किताब अगर मतलब ओकर बाद अगर अहाँ पढ़ै लए राखबै तऽ फेर अहाँकेॅं परडे दश रुपआ फाइन लागत ओकर तऽ अहाँ घर लए

अगर फाटि गेलै तहन तऽ अहाँकेँ किताबके पैसा देबऽ पड़त कियाकि हमरो सभकेँ ने जबाब दै पड़ै छै ने ऊपर तऽ अहाँकेँ किताबके पैसा लागि जायत फेरो आर ई यऽ कि जेनाकि अहाँ लाइब्रेरी एलियै तऽ अहाँकेँ रजिस्ट्रेशन भए जाएत लाइब्रेरी मे ओकर बाद हम अहाँकेँ एकटा कार्ड देब तऽ ओ कार्ड लए कऽ जेनाकि अगर अहाँ लाइब्रेरी मे पढ़ि रहल छी तऽ ओकर बाद जेनाकि अहाँ ई किताब पढ़ि लेलहुँ तकर दुबारा अहाँ अगर बहुत दिनकेँ बाद अगर लाइब्रेरी एबै ओकर बाद अहाँकेॅं दू किताब अहाँ फ्री पढ़ि सकै छी यानिकि मतलब ओकर कोनो पैसा नहि लागत आ अगर अहाँ ओ कार्ड ककरो आओरके भी देबै तऽ ओहो आबि कऽ मतलब दू दिन किताब फ्री मे पढ़ि सकै छै ठीक छै ठीक छै अहाँकेँ जखन मन होयत आबि जायब ठीक